महादेवकेँ जे छै से एकटा कथा छनि उगना के आओर एकटा कालिदासके कथा छनि सेहो छनि मधुबनीकेँ ई दुनूटा कथा बहुत प्रचलित छै जेकि उगना जे छलथि हँ से महादेव के बहुत भक्त छलथि हँ आओर जे छै से अपन भक्तिसँ हुनका प्रसन्न कऽ कऽ आओरो जे बजैने छलथि हँ हुनक भगवान दर्शन देने छलखिन हँ हुनकर सेवा करै छलखिन हँ आओर हुनकर कनियाँ जे छलखिन हँ से हुनका नहि पहचान पैलखिन तऽ ओ हुनकर जे छै से

मतलब जे छै से अवहेलना कैलखिन ताहि सँ महादेव हुनका घरसँ चलि गेलखिन आओर फेर उगना जे छथिन से हुनका बजबैकेँ बहुत कोशिश करै छथिन जे महादेव जे छथिन से वापस आबि जेथिन लेकिन ओ नहि वापस आबै छथिन तहिना कालिदासकेॅं कथा सेहो प्रचलित अछि जे कालिदास छलखिन हँ से बाढ़ि एकबेर बाढ़ि एलै तऽ ओ कालिदास जे छथि से मन्दिर पर गेलखिन कहलखिन जे ओ सभ कहलकनि जे अगर तू ओतय जाइत छऽ तऽ एहन कोनो चिन्ह छोड़िकऽ अबिहँ जे लोक बुझै जे ई बाढ़िमे ओतय गेल छलए हँ तऽ ओतऽ जाकऽ जे माता काली छथि